फरायसालियाव गथ'फोरखो दाहार आरो रिटार्ननि सायाव फोरोंनो गोनां गोनांथि दं मानो होनोब्ला उन्दै उन्दैनिफ्रायनो फरायजेननायनिफ्रायनो फरायसालियावहाय बे रां दाहार लानाय आरो रिटार्ननि सायाव गुवारै फोरोंनांगौ मानो होनोब्ला बिसोरबो देरनानै गोबांथार गाव गावनि थांना थानायाव गोबांथार नांगौ बुस्थु नांगौ जानानै फैयो बेफोरखौ गावनियाव गैयाब्ला मालायनिफ्राय रां दाहार लानांगौ जायो बेफोरबायदिनो बिजाब गस्ला जुथा लंपेन्ट गाननो थाखाय सि जोम बायदिसिना गाननो जोमनो थाखाय रां दाहार लानांगौ जायो रां दाहार लानांगौ जायो बेफोरखौ आरो बेफोरखौ टाइम जायोब्ला जाय मानसिनाव नों रां लायदोंमोन बेफोरखौ उन्दै गथ'फोरनो फोरोंफिननांगौ जायो बेफोरखौनो फोरोंसालिया बेफोरखौ फोरोंनांगौ गोबां गोनांथार गोनांथार बेबायदिनो जेन' बिसोरो रां दाहारफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो फरायसालियाव फोरोंनानै मा समाव मा मा समाव माबायदि बाहायनांगौ गावनाव गैयाब्ला माब्रै रां दाहार लानानै टाइम जायोब्ला गुबुननि रां लाबोनायखौ नों हरफिननांगौ बेफोरखौ फरायसालियाव फोरोंनांगौआ गोनांथार मानो होनोब्ला उन्दैनिफ्रायनो बेफोरखौ फोरोङाब्ला देरनानै बिसोरो बेफोरखौ बुजिया जाहैयो बिनिखायनो फरायसालियाव सानफ्रोमबो उन्दै गथ उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरनो फरायसालियाव रां दाहार आरो रिटार्ननि सायाव फोरोंनांगौ मानो होनोब्ला रिटार्नआबो जाय मानसिया रां हरथ'दोंमोन बे रां हरथ'ग्रा बिथांनियाबो माब्लाबा समाव फैसा गैथ'आ जायो बेफोर फैसा फैसा गैयियावहाय गावनि लांखानाय सम बायदि होफैब्ला मोजां माबायदि होफैनांगौ माबायदि सम बायदि होफैनांगौ बेफोर गासैखौबो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनाया फरायसालियाव फोरोंनाया गोनांथार मानो होनोब्ला राङा जोंनि थाखाय बयनिबो गोनांथार